ہم نے بارہا ایسی کتاب پڑھی ہے جو ہماری فکر کو وسیع کرے اور ہمارے اندر چیلنج کو فروغ دے

اس کتاب کو ہم مشکلات میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں راہیں ملتی ہیں ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور اس کتابوں اور اس کتاب کو ہم اپنے دوستوں میں اور اپنے خاندان کے لوگوں میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کے مسائل اور اس کی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں راہ ملتی ہے اور وہ کتاب ہے قرآن مجید